पुरुष अपन कमाइ लए गेल आयल पुरुष अपन कमबै लए गेल दू पैसा देलक अपन महिलाके तऽ बहुत परेशान छै महिला अपन कयलक सभटाके सभटाके निवारण कयलक बाल बच्चाके लत्ता कपड़ा सभटाके खिचलक उचलक सभटाके भानस भात कए कऽ खियेलक पियेलक सभके रखलक सभके ओरिया पोरिया कऽ रखलक सभके लत्ता कपड़ाके साफ सुबधा कए कऽ रखलक घर अङ्गना बहारलक महिलाके तऽ बड्ड काज रहै छै मरदके अपन कमाय कऽ गेल चौकपर कतौसँ चौक चौराहा कतौसँ कतौ बाहर ढ़ाका गेल कमाकऽ दू पैसा जनानाके देलक अपन जनाना सभटा केलक सभटा सभटा कए धए कऽ अपन सभटाके मेन्टन कयलक सभ मेन्टन कए कऽ सभटाके माल जाल जते जे यऽ से सभटा कऽ परिवारके सभटाके कयलक नुआ बस्तर खिचलक उचलक सभटाके साफ कयलक भानस भात कए कऽ सभके खियेलक पियेलक सभके सभचीज कयलक सभ ओरिया कऽ रखलक सभटा मेन्टन तऽ मौगी जनानियेके रहै छै सभटा तऽ ओरियाकऽ रखनाइ जनानिये करै छै सभटा मेन्टन मेन्टन तऽ बड्ड रहै छै जनानाके बड्ड रहै छै मेन्टन केनाइ अइ बाहरसँ घर तक सभटाके परिवारके चलेनाइ बड्ड रहै छै जनानासँ मर्दोके की छै कमाकऽ अनलक दू पैसा देलक दू पैसा देलक तऽ सभटा जनाना सभटा ओरिया कऽ रखलक सभटा कयलक धेलक सभटा कए कऽ रखलक ओरिया पोरिया कऽ अपन सभटा कयलक सभचीज कए कऽ अपन बाल बच्चाके सभटाके खियेलक पियेलक सभटा भानस भात कए कऽ खियेलक पियेलक लत्ता कपड़ा खिचलक सभटा घर अङ्गनामे झाड़ू बाहरू सभटा देलक सभटा साफ सुरधा घर दुआर सभटा कयलक जनाना बाहर घरसँ बाहर तक सभटा जनानाके भीड़ कनि बेसी होइ छै केनाइ सभटाके मेन्टन बेसी होइ छै जनानाके सभटा बालो बच्चापर देखनाइ रहै छै बाधो वन गेनाइ रहै छै सभटा केनाइ रहै छै घरो दुआरि केनाइ रहै छै सभटा टेंशन रहै छै जनानाके सभटा सभ टेंशनके झेललक सभ टेंशनके कयलक सभचीज कए कऽ धए कऽ रखलक सभचीजके कए